हम बचपन मे पहिले बेर जब डाकिया कोइ भी चिट्ठी दे जाइत रहै तऽ ओकर टिकट जमा कऽ के रखले रहैत रहली सबकिछु जमा कऽ के ओकरा रखले रहैत रहलियै केकरो लेबे ना दैत रहली हँ आओर हमरा लागल की ओ बहुत उपयोगी हेबै सिक्का सब जो भी मिले मिलै ओ सबके जमा कऽ के के रखले रही गुल्लक मे जमा करके रखी केकरो लेबे ना दी सब से छुपा करके रखी चट्टान सब जे भी मिलै सबके व्यवस्था कऽ के के सबके आराम से रखी सबके व्यवस्थित रूप से रखी आओर केकरो ले ना जा देबे सकी घरे आराम से रख दी एकरा एहिसे बाद मे कोनो कोनो काम मे बहुत उपयोगी होइत जैसेकि टिकट है तऽ ओकरा साट करके फेर कही आओर भेजेला सिक्का है तऽ ओहिसँ कोनो समान खरीदली कोनो जरूरत के समान सब जाके बजार से खरीद के ले अबैत रही चट्टान है तऽ ओकरा घर बनाबे मे जगह के साफ सफाइ कऽ के ओकरा प्लस्तर करय मे ओकरा सब किछु करय मे बहुत काम आओर आओर आओरों